हमसभ जे छै से सिलाइके काम करै छी आओर सिलाइमे जे छै से पेटीकोट ब्लाऊज सूट पैजामा ईसभ बनबैत छी आओर दूर दूर तक भेजैत छियै ओ बाजारमे बिकाइ छै ओहिके चलते हमरा सभकेँ बेसी अथी होइए वएहसभ कला सिखने छी ईसभ हमरा सभकेँ दर पीढ़ी दर पीढ़ी आबैत आयल अछि अढ़िआ सब बनबय छियै आओर खाना भी बनबैत छियै घरमे घरमऽ बाल बच्चा छै ओकरो सभकेँ राखय छियै पढ़ाबै छियै हँ बस यहीसभ काम हमसभ करैत छियै हमरा सभकेँ कलामे इएहसभ अछि आओर वही खाना पीना बनेनाइ झाड़ू पोछा जे घरके काम छै ओसभ हमसभ करै छी घरमे जे काम होइत छै हमरा सभकऽ वएह आ ओहिके अलावा सिलाईमे जे छै से धागा अथी करै छियै धागा लम्बा तक ओहिमे लगबऽ पड़य छै कपड़ाके कटिंग होइ छै कटिंगकटिंग काटय छी आओर ओकर बाद ओकरा सिलाई करबैत छी लोकसभ देखै छै बड़ी चावसँ ओकर अथी करय छै यूज करैत छै यूजमे आबय वाला काम सभ इएहसभ हमसभ करैत छी आओर अथी खानामे जे छै से मीट मछली चावल दालि सब्जी यहीसभ बनबै छियै आओर ईसभ हमरा अपना पूरा परिवारमे सभकेँ खाइत छियै बढ़िआँसँ